हमको हमारे क्षेत्र में या युवाओं को जो भी खेल प्रेमी हैं उनको पर्याप्त किसी भी तरह का यहाँ व्यवस्था नहीं है प्रोत्साहित कर नहीं किया जाता है यहाँ तक कि हमारे गाँव पन्चायत में जो कुछ लोग इच्छुक भी हैं युवाओं खेल खूब खेलना चाहते हैं खूब पसन्द करते हैं लेकिन यहाँ मुलभूत आवश्यकता है लेकिन उपलब्ध नहीं है हमारे यहाँ अगर खासतौर पर देखा जाए तो गाँव समाज पन्चायत में फील्ड नहीं है कि युवा उसमें अच्छा से खेल सके प्रयास कर सके खेल अगर मैदान हो जाए गाँव समाज में फील्ड हो जाए तो हमारे यहाँ के युवाओं ने बहुत ही दिलचस्पी खेल में रखते हैं वह फ़ुटबॉल हो क्रिकेट हो टूर्नामेन्ट हो बहुत अच्छे तरीका से प्रयासरत रहते हैं लेकिन सुविधा नहीं होने के कारण प्रयास करके भी नहीं खेल पाते हैं इसमें विभाग को चाहिए कि हर पन्चायत में हर गाँव समाज में एक खेल मैदान होना चाहिए अच्छा फील्ड होना चाहिए जिससे खेल को बढ़ावा मिल सके पर्याप्त रूप से युवाओं को इसमें प्रोत्साहित प्रोत्साहित कर आगे बढ़ाया जा सकता है हम यही प्रयास करेंगे कि हमारे क्षेत्र के जो भी युवा हैं वह अच्छा लगाव रखें पर्याप्त मात्रा में इस पर प्रयास करें प्रोत्साहित हमारे क्षेत्र में कुछ संस्थाओं के द्वारा कभी काल किया भी जाता है जैसे नेहरू युवा केन्द्र खेल मंत्रालय भारत सरकार की ओर से कभी काल किसी किसी स्कूल में कार्यक्रम चलाया जाता है उसमें टूर्नामेन्ट किया जाता है बहुत सारे फुटबॉल प्रेमी को आमन्त्रित किया जाता है उससे भी हमलोग कई बार उसमें गए जाने सीखे कि फुटबॉल प्रेमी सब नेहरू युवा केन्द्र खेल मन्त्रालय भारत सरकार के तहत से ब्लॉक स्तर पर पन्चायत स्तर पर एक कार्यक्रम चलाया जा रहा है लेकिन एक बृहद् रूप जो होना चाहिए उस तरह से नहीं हो रहा है पर्याप्त सुविधा नहीं है खेल मन्त्रालय भारत सरकार की ओर से नेहरू युवा केन्द्र एक गाँव गाँव में युवा क्लब के माध्यम से भी खेल को बढ़ावा देने के लिए प्रयास करते हैं लेकिन इसमें जो होना चाहिए पर्याप्त मात्रा में प्रोत्साहित वह नहीं हो पाता है